नेईं जरूरी नेईं ऐ कि तुस रैसिपी पूरी जेह्की दिक्खै देओ उ'ऐ फालो करो जेह्का तुसें ई शैल लगदा तुस ओह् बी पाई सकदे जि'यां राजमांह् चौल होई गे ते उसी केईं केंई लोक अलग तरीके कन्नै बनांदे पर अस जि'यां बनांदे अ'ऊं तुसें ई सनान्नी आं पैह्लें राजमांह् राजमांह् जेह्के न उसी कुक्कर च चाढ़ी दिंदे न ते दो ढाई घैंटे बाद ओह् उब्बली जाहन जिसलै तां फ्ही कुक्कर जां मतलब बंद करी ओड़नी गैस बंद करी ओड़नी भी जिसलै सारें शा पैह्ला कम्म होंदा ते ओह् कम्म होंदा प्याज कट्टने दा प्याज कट्टियै बी केईं लोक पांदे केईं शूरियै बी पांदे उसदे बाद प्याज होई गेआ ल्हसन होई गेआ जेह्का थूम होई गेआ उसी बी तोड़ना ते उसी बी कुट्टना ते फ्ही उसी बी मिक्स करना दौनें गी प्याज ते थूम दौनें जिसलै कडाही चाढियै ते तैह्लूं बनाना उसदे बाद जेह्का प्याज ते थूम जिसलै भुज्जी जा थोह्ड़ा थोह्ड़ा उसदे बिच उप्पर ओह् मतलब कि ओह् पाइयै हल्दी पाइयै ते थोह्ड़ा जेहा पानी पाइयै उसी शैल मिक्स करी ओड़ना तां जे प्याज ते थूम गली जा प्याज ते थोम गली आ उसदे बाद केह् होना कि उसदे बाद टमाटर जेह्के शूरे दे होने ओह् बनाने टमाटर शूरे दे होने जेह्के ओह् उ'नें ई मिक्स करियै ते उसदे बिच दाने पाई ओड़ने ते फ्ही उ'नें ई गड़काइयै उसदे कन्नै राजमांह् त्यार होई जंदे केईं लोक इ'यां बनांदे ते केईं जीरे दा तड़का लाइयै बी बनांदे पर जि'यां जिसी जिसी जि'यां पसंद ऐ ना ओह् इ'यां बनाई सकदा बस इ'यै रैसिपी ऐ कोई ओह् निं ऐ कि बक्खरी बक्खरी बनांदे न अस ओह् बी बनाई सकदे जरूरी नेईं ऐ कि ओह् बी करी सकदे पर जेह्का जेह्का तुसें ई पसंद ऐ ओह् बी बनाई सकदे राजमांह् चौल दी रैसिपी ते सारें गी पसंद ऐ की जे ट्रैडिशनल बी ऐ पर अस ते इ'यां गै बनांदे आम तौर उप्पर ते केईं केईं लोक न जेह्के देहीं दा तड़का लांदे न पैह्लें ते फ्ही बनांदे न